थोक बज़ार जैसे जबलपुर में गंजीपुरा है उसमें जिसमें थोक कपड़े की दुकानें हैं वहाँ सभी चीज़ कम रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं सब्ज़ियों के बज़ार पर भी आवक कम होने पर ज़्यादा कीमत में मिलती हैं यदि आवक ज़्यादा हो गई तो उसका रेट भी कम कम रेट पर उपलब्ध हो जाती है ऑनलाइन ख़रीदी में हम घर बैठे पसंद कर सकते हैं सामान की गुणवत्ता भी जाँच लेते हैं इसको इसका पेमेंट कैस या डिलेवरी या यू पी आई से भी पेमेंट कर सकते हैं कुछ सामग्री ख़राब आ जाती है हम जो सामान बुलाते हैं वो ना आ कर कुछ और सामान आ जाता है